जी डॉक्टर रुपांशी से बात हो रही मेरी जी और मेरे को डेंगू हो चुका है एक्चुली तो मुझे एक और वो नंबर दिया था डॉक्टर ने कि इनसे बात कर लेना इस विषय में तो मैंने कॉल लगाया हैगा नहीं मैम दो दिन पहले ब्लड टेस्ट कराया था तो वहीं से मुझे आपका नंबर दिया था कि ये अच्छे डॉक्टर हैं इनसे आप बात कर लेना इस विषय में हाँ प्लेट्स भी कम हैं उनने भर्ती होने के लिए बोला था भर्ती होने के लिए बोला था हीमोग्लोबिन भी कम हैगा

जी आपका क्लीनिक कहाँ है आप थोड़ा बता देंगे तो उसमें सही रहेगा मैं आ सकता हूँ फिर हाँ हाँ संजीवनी नगर हाँ और इसका क्या पेमेंट वगैरह कैसा रहता मतलब कितना पैसा लग जाता है पर्सनली बता देते अगर आप तो

अच्छा और इसमें कुछ खाने में ना वो तो वो परहेज़ तो नी करना पड़ता कि मतलब कि बाहर का नहीं खा सकते ये वगैरह अच्छा तो आप उसमें बता सकते हैं क्या क्या लगेगा क्या क्या खा सकते हैं उबला कुछ

अच्छा उसका पपीते के पत्ते कच्चे पपीते के पत्ते का अच्छा हाँ हाँ ठीक है मैं वो पपीता लगा एक्चुली मतलब अच्छा हाँ

हाँ उससे और प्रॉब्लम हो जाएगी जी मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा और मैं आपके क्लीनिक आता हूँ टाइमिंग क्या रहती है क्लीनिक हाँ उसके लिए कोई अप्वाॅइनमेंट वगैरह लेनी पड़ेगी क्या अच्छा तो आप अप्वाॅइनमेंट लिख लीजिए मैं शाम तक आ जाऊँगा वहाँ पर और अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके आऊँगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल